आमची कोंकणी भास पोर्तुगीज आनी मराठी इनफ्लुयंस खूब आसा पोर्तुगेज भाशेन भाशेंतली जी शब्द आसा ती कोंकणी भाशेन खूब यूज जाता जशें की कदेल बुस्कोट आपोल अशें आमकां खुबदा आयकूंक येता भाशेन हांगा गोंयान कोणाकूय पात्रांव म्हणलो पात्रांव म्हणचे बॉस जाल्यार तांकां खूब खुशी जाता आनी तुजें कामूय रोकडें करून दिता आमची कोंकणी भाशा आमकां एक भायलो जसो की पोर्तुगीज राज्याचो सुद्दां एक इनफ्लुयंस करून दिता आमकां पोर्तुगीजूय हांगा समजपाक खूब इजी जाता पोर्तुगीज वड जशे की जनेल आमी यूज करता आमच्या कोंकणी भाशेन म्हाका खूब खोशी आसा की हांव कोंकणी भाशा जाणा आनी गोंयचें एक रहिवाशी म्हूण